नमस्ते मैम हाँ जी पैंसठ हज़ार बीस परसेंट डिस्काउंट हो जाएगा लेकिन पैसा लगेगा तो अठारह करेंट म बीस करेंट बाइस करेंट चौबीस करेंट है हाँ तीन भर लगेगा सोना तो इतना पैसा देना पड़ेगा ना और हीरा के लिए अँगूठी उँगूठी हाँ हाँ हाँ बंदी नहीं रहती है हाँ आ हाँ दुकान तो आठ नौ बजे शुरू सुबह आइए हीरे की अँगूठी है और ऐसे रिंग का है जो जो सामान आपको चाहेगा मिनी हार है चादी यही छः सौ रुपया भरी है साठ हज़ार किलो

एक बार आइए देखिए सुबह नौ बजे खुल जाएगा

अब आइएगा जो सामान देखिएगा तब न मिलेगी अच्छा अच्छा डिजाइन का पायल है चैन है नए नए डिजाइन का मिनी हार है

देखिए नमस्ते